अॼुकल्ह जा ॿार सिंधी नथा सिखनि उन्हनि खे सिंधी सां मतिलबु रिजनल लैंग्वेज नथा सिखनि ऐं जेकी सिंधी ॾाढी सुठी भाषा आहे ऐं सिंधी सिंधी अॼुकल्ह जा ॿार नथा सम्झनि ऐं जेके नई पीड़ी जा माण्हू आहिनि उहे नथा पढ़नि सिंधी ऐं सिंधी असांजी मात्र भाषा आहे मतिलबु असां सिंधी माण्हू आहियूं त सिंधीअ असांजे ॿारनि खे ज़रूर अचणी खपे पर उहे सिखनि नथा सिंधी ॾाढी सुठी लैंग्वेज आहे उन्हनि खे सिखणु ज़रूरी खपे उहो सिखणु नथा चाहीनि सिंधी उहो ज्यादातर ॿी भाषाऊं था सिखनि ख़ासि कर इंग्लिश ऐं या हिंदी में ॻाल्हाइनि था पर सिंधी नथा सिखनि इंग्लिश जी त उन्हनि जो झुकाव ॾाढो आहे उहे छा कंदा आहिनि के सिंध सिंधी त सम्झंदा न आहिनि कोई ॻाल्हाईंदो आहे त या ॻाल्हाए नथा सघनि त सम्झंदा आहिनि त हल्की हल्की सम्झंदा आहिनि टुटी फुटी ॻाल्हाईंदा अहिनि सिंधी सिखणु ज़रूरी आहे छोकी अॻे असांजी रिज़नल लैंग्वेज आहे सिंधी ऐं असां सिंधी आहियूं त सिंधी वधीक करे सिंधी ई ॻाल्हाइणु खपे घर में बि अॼुकल्ह जा पेरेंट्स बि पंहिंजे पेरेंट्स छा माउ पीउ पांहिंजे ॿारनि खे सिंधी नथा सिखाइनि ऐं उहे छा कंदा आहिनि हुननि सां गॾु घर में ई हिंदी था ॻाल्हाइनि हिंदी हिन करे हिंदी में ई ज़्यादातर कनवरसेशन थींदी आहे कनवरसेशन मतिलबु उहो पाण में ई जेके बि ॻाल्हियूं कंदा आहिनि सभु हिंदी में कंदा आहिनि या वरी थोरी घणी इंग्लिश में ॻाल्हि कंदा आहिनि पंहिंजे रिजनल लैंग्वेज नथा ॻाल्हाइनि तव्हां असांखे हे सिंधी ज़रूरु अचणी खपे असां ॿारनि खे बि सेखारिणी खपे छोकी इहो आहे असांजो कल्चर आहे सिंधी सिंधी जेके सिंधी थींदा आहिनि जीअं सिंधियुनि में शादी विहांव थींदा आहिनि त सिंधु हिक दूसरे सां मिलणु जुलियल सिंधी खे अॻिते बढ़ावो मिलंदो असांखे हेतिरी सिंधी अचणी खपे के ॿार आराम सां हिक दूजे सां हिक ॿिए सां ॻाल्हाए सघनि ऐं सिंधी असांजी मात्र भाषा आहे असां कंहिं ॿिए सां ॻाल्हायूं त सिंधी में ॻाल्हायूं त ताकी हिन हिसाब पंहिंजे रिश्तेदारनि जे घर बि वेंदा आहियूं त उते सिंधी ॻाल्हाए सघंदा आहियूं पंहिंजा जेके ॿार आहिनि उहो पंहिंजे मामा सां मासीअ सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणु ऐं उन्हनि खे सिंधी में सम्झाइणु सिंधी ॾाढी सुठी भाषा आहे सिंधी खे सभिनीनि खे अचणु खपे जेके सिंधी थींदा आहिनि उन्हनि खे त ख़ासि कर सिंधी अचणी खपे पर अॼुकल्ह जा ॿार सिंधी जी तरफ़ि उन्हनि जो झुकाव ॾाढो घटि आहे सिंधी लैंग्वेज जेका आहे उहा सिखण में ॾाढी आसान आहे वैसे त उहो उन में छाहे अरबी भाषा जी तरहि लिखी वेंदी आहे लैफ्ट टू राइट मतिलबु उल्टे खां सिधो लिखी वेंदी आहे पर हिकिड़ी सिंधी थींदी आहे जेके हिंदी जी तरह लिखंदा आहियूं या देवनागरी में लिखंदा आहियूं सिंधी हिंदी भाषा जी तरहि सिंधी ॿार अॼुकल्ह नथा सेखारणु चाहीनि असां चाहींदा आहियूं कि ॿार सिंधी लिखनि छोकी असां थोरा पुराणे फैशन जा माण्हू आहियूं त असांखे हिंदी सिंधी त ईंदी आहे पर ॿार नथा सिखणु चाहीनि असांखे ॿारनि खे सिंधी सेखारिणी आहे इन करे अॼुकल्ह जा ॿार माउ पे माउ पीउ खां बि हिंदी में या इंग्लिश में ई ॻाल्हि कंदा आहिनि पर असां चाहींदा आहियूं असांजा ॿार सिखनि ऐं सिंधी सिखंदा थियनि ऐं सिंधी सिखी करे हो पंहिंजे कल्चर खे वधाइनि अॻिते अॻिते हली करे सिंधी ॻाल्हाईंदा त तव्हां ई त उन्हनि जा ॿार बि अॻिते हली करे सिंधी सिखंदा असां पंहिंजे ॿारनि खे ॿियों बि ॾाढो सुठो मतिलबु चाहींदा आहियूं कि उहो ॾाढो सुठो सिखनि ऐं पंहिंजी फैमिली में बि बिल्कुलु उन खे अॻिते वधाइनि सिंधी सिखी करे तव्हां बि ईअं ई सिंधी खे अॻिते ॾिसो